दिक्खो अस लोक आं ग्रां दे रौह्ने आह्ले ते जेल्लै साढ़े उद्धर खेती बाड़ी करदे न ते सारे लोक मिली जुलियै खेती बाड़ी करदे न खेती बाड़ी करने कन्नै केह् होंदा ऐ कि इक तां कोई बी रोग निं लगदा ऐ साढ़े शरीर बिच बंदा फिजिकली फिट रौंह्दा ऐ ते नाले दूआ फायदा असें ई एह् ऐ कि अगर अस खेती बाड़ी जिन्नी खेती बाड़ी करगे ना तां असें उन्ना ई जैदा फायदा ऐ साढ़े घरै दा नाज जेह्ड़ा ऐ ओह् अपनी फसल बिच्चा होई जाना अजकल दिक्खो दकान उप्पर किन्ने मैंह्गे आटा चौल सबकिश किन्नी मैंह्गाई ऐ सारे चीजें दी ते ओह्दे कन्नै केह् होना कि साढ़ा इक ते पैसा बचना अगर जिन्ना साढ़ा अस नाज उगागे अपनी फसल बगैरा शैल उगागे तां अस किश नाज बेची बी सकने आं उ'दी वजह् कन्नै केह् होना असें किन्ना फायदा होना अगर अस नाज अपने घरे दा बेचगे तां ओह्दी वजह कन्नै असें पैसा बी थ्होना